तकनीकके उन्नतिसँ हमर जीवनमे बहुत रास बदलाव आएल अछि आइ स्मार्ट फोन इन्टरनेटके प्रयोग कऽ कऽ हमर जीवन सुलभ भऽ गेल अछि रेलवे टिकट भेल वायुयान टिकट या बस एहि सबके सुविधा घर बैसल आज हमरा उपलब्ध भऽ जाइत अछि खेनाइ भेल वा कपड़ा बिननाइ किननाइ या कोनो तरहके सामान आइ तकनीकीके कारण आसानीसँ घर बैसल भऽ जाइत अछि आइ तकनीकीके कारण विश्वके बहुत रास जानकारी घर बैसल बुझि जाइ छी आजुक समयमे तकनीकी उन्नतिके कारण बैंक ट्रान्जेक्शनके लेल बैंकमे घण्टा भरि रुकि कऽ प्रतीक्षा नहि करऽ पड़ै छै मोबाइल एक क्लिकसँ हजारो रुपैआके भुगतान कऽ लै छी सऽ आजके समयमे जीवन बड़ सरल भऽ गेल छै लोक अपन जीवनमे हर तरहके सुविधा आज तकनीकके कारण लेल छै जइसे देखू पहले कि पर्समे पइसा लऽ कऽ चलै छलिए तऽ ओ कतहु गिर जाइके डर रहै छलै लेकिन अभीके समयमे देखू ट्रान्जेक्शनके सिस्टमसँ हम पइसा लऽ कऽ चलै छिए पर कोइ किसी तरहके भय नहि रहै छै कि हमर पैसा कतहु गिर जेथिन या कतहु कोइ चोरा लेथिन से निस्सन्देह हम लोक घुमै छिए कतहु कियाकि ट्रान्जेक्शनके थ्रू आसानीसँ हमर काज हो जाइ छै